हा मुंहिंजे स्कूल में विज्ञान जी चटा भेटी थी हुई जंहिं में मां बि भाॻु वरितो हो हुन में मां थ्री हिकु थ्री डी रेन वोटर हारवेस्ट जो मोडल खणी वई हुयमि जंहिं में मां ॾेखारियो हुयो त कीअं त हाणे बरसात थी पवे ऐं हुन बरसात मां जेको पाणी थो किरे जेको माण्हुनि जे पतरनि तां छ्परनि तां जेको पाणी थो किरे हुन खे कीअं माण्हू ॿाहिर पंहिंजे घर जे ॿाहिर बाल्टीयूं टब रखनि था जीअं त हू पाणी हुन में भरजी वञे पोइ जीअं ई बाल्टीयुनि में टबनि में हो पाणी जीअं ई जमा तो थी वञे त माण्हूं हुन खे पंहिंजे घर में उॿारनि था उॿारण खां छा थींदो उॿारण सां उॿारण सां जेको पाणी आहे उहो साफ़ु थी वेंदो आहे त हुन खे पोइ उहो साफ़ु जेको थियलु पाणी आहे हुन खे उहे पंहिंजे घर में इस्तेमाल था करनि पिया त मां पंहिंजे जेको मुंहिंजो मोडल हुयो जेको मां प्रदर्शन कयो हुयो हुन में मां इहो ॾेखारियो हुयो त इन में मां फस्ट प्राइज़ जीती हुयमि